सिगांनि गेलेनायजों दानि गेलेनायजों जेबो माबा मिलाया बिराद फाराग दङ सिगां रेदि गेलेयो काबादि गेलेयो बोरला गेलेयो दानिया बेफोरबायदिखौनो गेलेनायखौनो नुला बेडमेन्टन गेलेनाय फुटबल गेलेनाय फुटबलावबो दानिया मालाय मोजां मोजां माबा जोब्बाय सिगांनि बायदि जानला मोनला फोथारफ्राव थांनानै माबालादा फुटबल गेलेनो फोथारफ्राबो मानि साफा जाजोब्बाय सिगांनिया आरो साफा नङा जानला मोनला गामबांगा गामि आरियावफ्राव थानायफ्राथ' मोजाङानो नंखाया देलाय टावन सहरफोरनियाबा मालाय माबाखा डेभलापखा बेनोसै आरो दा गथ'फोराव बेबायदि गेलेलानोखा दा फरायनायनि समानसै जुगानो सोलायखाबाय नालाय फरायनायनि मुगा आर्स दा आरो गथ'फ्रा मबाइल टिभि माबा माबि जानबुंफोरजोंसो उम बेस्ठ' जासै गेम गेलेनाय मा गेलेनाय पाबजि गेलेनाय बेफोरनोसै आरो पाबजिनो मानो फ्लिम बेफोरनो सिगांथ' आरो बेफोर गैयामोनना नेटजों माबानाय कानेकशन गेलेमु गैयामोन दा आरो मबेलफ्रावनो मोनजोब्बाय नेट नेट माबाबानो मोनजोबो आरो सिगां सिगांंनियाथ' मबेल होननायानो मबेलानो गैयामोन नालाय मायाव गेलेनो मोनो आरो मबेलजोंनो दा मबेल ओंखारबाय मा ओंखारबाय गेलेनायफ्राबो सोलायलांजोब्बाय मा गेलेनो गोसो मबेलफ्रावनो गोलेनो मोनो हेयानो गेलेमु बिसोरनोसै